गुजरात में केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी आहे जंहिंमें राति जो शो ॾाढो सुठो थींदो आहे पोइ ॾिसण जे लाइक़ु आहे अहमदाबाद में अक्षरधाम मंदिर काकड़िया तलाउ जंहिंमें घुमण में ॾाढो मजो ईंदो आहे वेरावल में सोमनाथ मंदिर आहे अहिॾियूं घणेई जॻहियूं ॾाढियूं घुमण लाइ सुठियूं आहिनि